ہاں ٹیکنالوجی نے فوٹو گرافی میں بہت افیکٹ کیا ہے جیسے اب کہ اب فوٹو بہت کلیئر آتے ہیں پہلے کے زمانے میں فوٹو گرافی کرنا بہت ہی مشکل تھی یہاں آپ کو ذرا سا بھی ہلنا نہیں ہے اگر آپ ذرا سا بھی ہل گئے تو آپ کی فوٹو بلر ہو جائے گی دھندلی ہو جائے گی اور اب کے زمانے میں فوٹو آپ ایک منٹ میں ایک منٹ میں کھینچ لیتے ہیں آپ بھاگتے ہوئے آدمی کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں اتنی اچھی فوٹو گرافی کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اتنے اچھے سادھن آ چکے ہیں فوٹو گرافی کے لیے آج کل کے جو کیمرا ہیں وہ بہت بڑھیا آ گئے ہیں پہلے کے زمانے کے کیمرا بہت بھاری ہوا کرتے تھے ان کی بار بار ریلیں چینج کرنی پڑتی تھیں پر آج کے زمانے کے جو کیمراز ہیں ان میں ریل نہیں آتی ان میں اب سم ان میں اب ایس ڈی کارڈ ڈلتا ہے آج کے زمانے کے کیمرے میں ایس ڈی کارڈ ڈلتا آپ اس کے فوٹو ڈائریکٹ اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے پی سی میں لے سکتے ہیں پہلے کے زمانے کے کیمرا میں آپ کو لیپ ٹاپ آپ کو لیپ ٹاپ یا پی سی لگتا نہیں تھا آپ کو پہلے کے زمانے کے کیمرا میں ایک شیٹ نکالنی ہوتی تھی پھر انہیں دھو کے فوٹو نکالنا ہوتا تھا یا پھر پہلے کے زمانے میں کیمرا میں بہت پوری بلیک اینڈ وائٹ فوٹو آتی آج کے زمانے کے کیمرا میں بہت اچھے سے بہت اچھی کوائلٹی میں کلر فوٹو آتی ہے آج کے زمانے میں آپ کو کیمرے کیمرے کے بہت سارے موڈس مل جاتے ہیں اسپوٹس موڈ ہو گیا فوٹو گرافی بلر موڈ ہو گیا پرو موڈ ہو گیا پہلے کے زمانے میں آپ کو بس ایک کیمرا دیا جاتا تھا جس سے آپ کو فوٹو کھینچنی ہے اب وہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنی اچھی فوٹو کھینچ سکتے ہیں یا پھر کھنچوانے والے کے اوپر ہے کیوںکہ اس کی پہلے کے زمانے میں آپ کو بالکل ہلنا نہیں ہوتا تھا تاکہ آپ کی فوٹو اچھی آئے پر آج کے زمانے میں ہلکے سے بھی ہل سکتے ہیں اور فوٹو آپ کی اچھی ہی آئے گی یہ ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کیمرا پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے کا فرق